ہاں میں نے نا ایک ہیڈفون لیا تھا اور وہ ہیڈفون میرا سیمسنگ کا تھا اور میں اس کو اب بھی یوز کر رہا ہوں بہت ہی اچھا ساؤنڈ ہے اس کا اور کانوں میں بھی اتنا درد نہیں ہوتا اور اس کو جب ہم لگاتے ہیں تو اچھا فیل ہوتا ہے ساؤنڈ بھی بہت اچھا کمال کا ساؤنڈ ہے اس کا اور بہت اچھی ہیڈفون ہے کمال کی ہے مجھے بے حد پسند آئی